जॉगिंग या दौड़ना शारीरिक गतिविधि का एक लोकप्रिय रूप है लगभग पाँच महीनों में एक अस्टेलियाई व्यक्ति अपने जीवन के किसी न किसी कारण में आगे बढ़ने या कोई कोशिश करता है जोर दौड़ना एक आकर्षण व्यायाम है क्योंकि इसमें भाग लेने के लिए बहुत अधिक खर्च नहीं होता है और आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय दौड़ सकते हैं कुछ धावक फ़न रन एथलिट्स रेस या में मेराथन में भाग लेना पसंद करते हैं यदि आप अन्य प्रतिभागियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में रुचि रखते हैं तो अपने स्थानीय यू आई क्लब से सम्पर्क कर सकते हैं ठीक है ई यह मजबूत हड्डियों के निर्माण में मदद करता है क्योंकि यह वजन सहने वाला व्यायाम है मांसपेशियों को मजबूत करते हैं हृदय संबंधी स्वस्थ में स्वास्थ्य में सुधार बहुत सारा किलो जूल जलाएँ स्वास्थ्य वजन बनाना बनाए रखने में मदद करे निष्क्रिय जीवन शैली उच्च मृत्यु दर कोरोनरी धमनी रोग उच्च रक्तचाप और इस्ट्रोक से जुड़ी है यह अधिकांश पुरानी बीमारियों का एक प्रमुख कारण है कारण भी है क्योंकि शरीर की अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि के कारण के लिए तेजी से अनुकूल हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप जीवन की गुणवत्ता में काफ़ी कमी आती है नियमित शारीरिक गतिविधि जैसे दौड़ना मानसिक स्वास्थ्य आत्मविश्वास श्वास स्वस्थ आयु बढ़ने और जीवन की सुरक्षा में महत्वपूर्ण सुधार ला सकता है जुनून और जॉगिंग के बीच बीच का अन्तर है दौड़ना तेज होता है ज़्यादातर किलो जूल का इस्तेमाल होता है और जॉन्गिंग की तुलना में दिल फेफड़ों और मांसपेशियों से ज़्यादा प्रयास की जरूरत होती है जॉगिंग की तुलना में समग्र फ़िटनेस के उच्च स्तर की आवश्यकता होती है दौड़ना और जॉगिंग करना दोनों की एरोबिक व्यायाम के रूप में है एरोबिक का मतलब यह होता है ऑक्सीजन के साथ एरोबिक व्यायाम शब्द का अर्थ है कोई भी शारीरिक गतिविधि जो रक्त रक्त शर्करा या शरीर की वसा के साथ ऑक्सीजन को मिलाकर ऊर्जा पैदा करती है फ़िट रहना अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको तेजी से चलना शुरू करना चहिए जॉगिंग की और बढ़ना चाहिए और फिर दौड़ना शुरू करना चाहिए इसमें कुछ महीने लग लगने चाहिए सामान्य फ़िटनेस अपनी समग्र फ़िटनेस को अधिकतम करने के लिए दौड़ को अन्य प्रकार के व्यायाम जैसे तैराकी या टीम खेल के साथ खेले वजन घटाना अपने आहार में पौष्टिक फ़ल और सब्जियाँ दुबला मांस पौष्टिक अनाज और कम वसा वाले डेरी उत्पाद शामिल करें आहार वसा टेक अवे खाद्य पदार्थ शीतल पे और चीनी का सेवन कम करें साथ ही आप किसी दोस्त के साथ दौड़ सकते हैं या किसी स्थानीय दौड़ क्लब में शामिल हो सकते हैं प्रतियोगिता ले सकते हैं क्लब प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम पेस कर सकते हैं अधिकांश क्लबों में शुरुआती दौड़ से लेकर उन्नत दौड़ों के लिए डिज़ाइन किए गए सत्र होते हैं आप अपनी दौड़ के कौशल को अजीब दौड़ या मेराथन में दूसरों के खिलाफ अजमा सकते हैं कई समुदाय आधारित दौड़ कार्यक्रम सभी उम्र और जिम्मेदार लोगों के लिए होते हैं विभिन्न वातावरणों में नेवीगेशन करने की चुनौतियों के साथ यातायात को समन्वित करने के लिए एक स्थानीय ओरेन्टियन रिंग क्लब में शामिल होना होगा परमिट का कार्यक्रम शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जाँच करवाएँ यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है यदि आपकी आयु चालीस वर्ष से अधिक है आपका वजन अधिक है तो आपको कोई पुरानी बीमारी है या अपने लंबे समय से व्यायाम नहीं किया है प्री एक्सरसाइज इस्क्रीन का उपयोग उन लोगों की पहचान के लिए है किया जाता है जिनके स्वास्थ्य संबंधी स्थितियाँ होती है जो शारीरिक गतिविधि के दौरान स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करते हैं उच्च जोखिम में पड़ सकता है यह एक सुरक्षा जाल है जो इसे बनाने में मदद करता है कि आपके लिए सतहों से अधिक व्यायाम की संभावित लाभ है या नहीं प्री एक्सरसाइज इस्क्रीनिंग टूल की एक प्रति प्रिन्ट करें और अपने डाक्टर या व्यायाम पेशेवर से इस पर चर्चा करें तेज चलने से शुरुआत करें हर सत्र में तीस मिनट का लक्ष्य रखें नियमित रूप में तापमान के लिए कम से कम आठ से बारह सप्ताह का समय दें हर हर सत्र में अपनी जॉगिंग के समय को बढ़ाने का लक्ष्य रखें और चलें और जॉगिंग के बीच बारी बारी से अभ्यास करें यह सुनिश्चित करें कि आप बाहर जाने से पहले अच्छी तरह से वार्मअप और स्पर्स कर लें वापस आने पर अपने शरीर को ठंडा करें सुनिश्चित करने की आप आपके पास पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ हो और तापमान के दौरान अपने साथ पानी की बोतल ले जाएँ किसी भी गतिविधि से पहले उसके दौरान और बाद बाद में खूब पानी पीने की कोशिश करें अपने मार्ग की योजना बनाएँ यदि संभव हो तो चोट के जोखिम को कम करने के लिए कठोर या गंदगी पंखों के बजाय समतल घास वाले क्षेत्रों का चयन करें सड़क के पास वाहन चलाने से पहले यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है महत्वपूर्ण या यदि आपको बुरी आदतें जैसे कोई पूर्व मौजूदा बीमारी है